आमचो शिक्षक सरकार अपंगळ भुरग्यां खातीर जायत्यो सवलती दिवपाक भावुरता तो अपंगळ भुरग्यांक दुसऱ्या भुरग्यां बरोबर एक सारकी करूंक सोदता तांचे शिकप तांचें वागप तांचो वावर तांचे खेळ आदी तांकां पयशांचो शिकपाचो जायतो सवलती आसात थोडीं भुरगीं आपल्या कला आनी खेळा वरवीं भायल्या गांवांनी वचून इनाम जिकून आयलीं आमच्या गोंयान अपंगळ भुरग्यांक स्कोलां आसात आनी थंयच्यो टिचरी जायतो भार घेवन आनी आपलो मोग दिवन तांकां शिकयतात आनी तांचो फुडार बरो करूंक वावुरतात तर हांव मागतां सरकारा लागीं अपंगळ भुरग्यांक जाता तितल्यो सवलत्यो त्यो तांकां फावो करच्यो जशे परी पयशांचो आदार वखदां प्रवास केल्लो खर्च हॉस्पिटलाचो खर्च